हेल्ल' माबे औ औ भारायाथ' बबेसिम थांगोन ए थुवेन्टि थावजेन जागोनदां बेसबांबा लांगोन नोंसोरो बेसबांबा लांगोन नोंसोरो ओइदटिन थावजेन ओइदटिन थावजेनबा जागोनना जाया

औ दे ओमफ्राय बबेयाव बबेयाव हाबबोगोन

मानसिया ओरैनो साबैसे बायदि जागोन मानसिया साबैसे जागोन

ओमफ्राय खैथासोआव ओंखारगोन हो ए औ

हो ओहो थांनांगौ गैया औ दे औ औ औ

सेभेन्टिनाथ' सेभेन्टिनब्ला खमद्रायगोनना औ औ औ औ औ औ